اتر پردیش میں زراعت کے شعبے میں کون سے بڑے رجحانات یا پیش رفت ہیں جو قابل توجہ ہیں اگر بات کی جائے ہمارا سعبہ شعبہ اتر پردیش کی صوبہ اتر پردیش کی تو اس میں بہت سے شعبے ہیں اور زراعت کا بھی ایک بڑا شعبہ ہیں جس میں سرکار لوگوں کو اچھی اچھی اسکیمیں دیتی ہے لون دیتی ہیں پیسہ دیتی ہیں اور جن کا راشن کارڈ وغیرہ ہوتا ہے ان کو راشن بھی دیتی ہے اور ان سے اچھے پیسوں میں راشن خریدتی بھی ہے اور ان کو سینچنے کے لیے پانی وغیرہ بھی دیتی ہیں بجلی کا بل بھی وغیرہ ٹیوب ویل وغیرہ لگواتی ہیں جس کا بل بھی ایک مقدار میں سرکار ہی ادا کرتی ہے اس طریقے سے بہت مدد کرتی ہے سرکار لوگوں کی کاشت کاری میں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ کسان دیش کا سونا ہیں اگر وہ کھیتی نہیں کریں گے پھل نہیں اگائیں گے سبزی نہیں اگائیں گے تو ہم لوگ کیا کھائیں گے کیونکہ کسان ہی پھل اگاتا ہے سبزیاں اگاتا ہے اور بیچتا ہے کھاتا ہے اسی لیے اس وقت کاشت کاری بہت ضروری ہیں اس وقت ہمارے ہندوستان میں